जोंथ' गोदो बयबो उन्दै समाव गामियाव देरजोबनाय गामियावनो जोनोम जानाय गामिनि फरिबेसाव ज' ज' थानाय दा मानसिफोरा सिक्खित' जानायनि उनाव टाउन टाउनमुखि जाबाय आरो मानसिफोरा किन्तु बांसिन बर'फ्रानो गोदो जोंनि बिमा बिफा आरो आबै आबौमोनहा टाउनाव थानानै मोजां मोनामोन आरो गामियाव थायोमोन गामियाव खेति बाति मैगं मैला मै हाग्रानि जुनार बेफोरबादिखौ हादान सिफाय सिफाय मोनजायोमोन ओमफ्राय टाउनआव फैयोबा जोंनियाथ' बिदि मैगं थाइगं बायनानै जानाय अयभास गैया बर' मानसिया खेति आबादारि मानसि नालाय बयबो गामियावनो खेति बाति खालामनानै बिदिनो हाल्दै सबखौनो आरो संख्रिफोरनि बादै माइ माइरं गासैबो मैगं थाइगं ना बेदर गासैबो गामियावनो मोनजोबो बेनिखायनो गामियाव थानानै मोजां मोनो किन्तु दा जुगनि लोगोसे गथ' गथायफोरखौ सिख्खा दिख्खा होनांगौ जाहैबाय आरो बयबो सिख्खित जाबाय गामियाव थानानैबाबो सिख्खित जाबाय बेनिफ्राय साख्रिनि बेलायाव गामियावथ' साख्रि गैया नालाय गामियावथ' साख्रि थाया नालाय दा बेनिखायनो साख्रि बाख्रिनि थाखाय साख्रि मावनो बा मावनाय दांनायनि थाखाय टाउनमुखि जानानै टाउनआव थानो गोनां बायद्ध्य' जाबाय आरो दा बेनिफ्राय गोदोनि फरिबेसाथ' बहा थाबाय थानो बयहाबो साननाय हनाया गोजौ जालांबाय गिदिर गिदिर मानसि जाबाय बिसोरो गामियाव थानानै मोजां मोनला लामा दै अर बेफोर गासैबो सुबिदा गैला नालाय आजिखालि बयबो समयाबो खम जाबाय साख्रि बाख्रि मावोबा जान बाहननिबो खोथा थाबाय गामियावबाथ' गारि घराबो गैला जाबाय नालाय दा बेनिखायनो टाउनाव थानानै साख्रिबो मावबाय आरो गथ' गथाय फोरोंनाय सोबआनो फरिबर्तन जाजोब्बाय आरो सिगांनि बादि बेनिखायनो दा गामि ओनसोलाव थानायनिफ्राय टाउनाव थाफैनायनि जाहोनानो जाहैबाय साख्रि मावबाय साब सिखोन जाजोबबाय गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ जाहैबाय गामि ओनसोलावथ' स्कुल मोजां गैला नालाय दा बेवहाय टाउनमुखि जानानै टाउनआव फोरोंनो बायद्ध्य' जाबाय आरो बिमा बिफाया बेनिखायनो दा बांसिन मानसियानो टाउनमुखि जाबाय जायफोरा उफाय गैया खेति मावनानै जाग्रा बिसोरल' गामियाव थायो सिबायफोर बेबायदि जाबाय आरो दा जोंबोथ' गामियावनो देरनायमोन किन्तु दा जोंबो टाउन फिसायाव थाबाय आरो जेनेबा लामा हान्थिनाय मानाय गारि घरा बहाबा थांनाय मानाय बेफोरनि सुबिदा दा गामियाव आबादबो मावला गामियाव आबाद मावग्राफोरा आबाद मावग्रा थाबाय आरो खायसेया गामियावनो मोजाङैनो माबा थागासिनो दं आरो जाय टाउनाव थानाय बेफोरो टाउनआवनो न' बां लुनानै गासैबो गथ' गथाय बेवहायनो रायजो जाबाय आरो